ہیلو کیا آپ فروٹ سے بات کر رہی ہیں دراصل مجھے کچھ فروٹس چاہیے تھے کیا وہ آپ کے پاس مل جائیں گے اچھا آپ کے یہاں یہ بتائیے کون کون سے پھل مجھے مل جائیں گے اچھا یہ بتائیے آپ کے یہاں مینگو اور بنانا مل جائیں گے یہ بتائیے یہ دونوں پھل فریشڈ ہوں گے یہ بتائیے دو کلو آم اور دو کلو کیلے پیک کر دیجیے میرے اچھا یہ تو پہلے بتائیے یہ ہوئے کتنے کے یہ کچھ زیادہ مہنگے نہیں ہیں پھر بھی ہیں تو کچھ زیادہ مہنگے پھر بھی مگر یہ پھل اتنے مہنگے کیوں اس ٹائم ہیں ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں دس منٹ میں مجھے پیک کر کے رکھ دیجیے ابھی پھل لے لوں گی نہیں مجھے بس یہی دونوں چیزیں چاہیے آپ میری پیک کر دیجیے میں بس ابھی آ رہی ہوں میں آپ کو فون کروں گی ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں اوکے